आं मोजां मोननाय बिजाबा जादों सुंद' सल'मा आं सुद' सल'माखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोन्दों आरो माखासे गियानफोरबो मोननो हादों आरो बे सुंद' सल'मायाव गथ' बुरखायनाय मेथाइ हाबा मेथाइ दोनखारनाय मेथाइ आबै आबौनि मेथाइ सियालनि मेथाइ बायदि बायदि मेथाइफोर दङ' आरो सुद' सल'फोराव गोबां गोबां आखुनि आरो आखुथाइफोरबो नुनो मोननाय जादों बे सल'माखौ फरायनानै आङो गोबां आखुथाइ आरो आखु दिन्थिगिरिफोरनिखौ मुंफोरखौ मिथिनो मोन्दों आरो माखासे गावनि रोंगौथि आरो गियानफोरखौ बुथुमनो हानाय जादों आरो बे गियानफोरखौ आरो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बिजाबाव गथ' बुरखायनाय आरो गथ' बुरखायनाय आरो गोबां मेथाइफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोन्नाय जादों बे बर' सुंद' सल'मायाव सुंद' सल'मायाव जों जोंनिनो गोदो गोदायनि बर' सुंद' सल'माफोरखौ मिथिनो मोन्नाय जादों आरो आं बे बिजाबखौ फरायनानै गोबां गोनां गोनां आरो मेथाइफोर आरो सुंद' सल'फोरनिखौ मिथिनो मोननो हाबोनाय जादोंमोन